موجودہ حالات میں تشہیر اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچنے کے طریقوں میں جیسے پوسٹر دیواروں پہ پوسٹر لگانا موبائل پہ میسیجز ٹیکسٹ میسیجز بھیجنا واٹس ایپ میسیج بھیجنا ای میلس بھیجنا اور ٹی وی پر ایڈورٹائزمنٹ سننا دیکھنا ریڈیو پر ایڈورٹائزمنٹ سننا وغیرہ وغیرہ یہ سب جو ہیں تشہیر کے طریقے ہیں جیسے میں سب سے زیادہ اثرانداز مجھے پوسٹر کا لگا پوسٹر کا لگا کہ پوسٹر کے ذریعے اتنا انہوں نے پڑھنے پہ مجبور کر دیا کہ لائن سے دس کلو میٹر تک لائن سے ایک ہی دیوار پر انہوں نے اتنے پوسٹر لگائے سیم پوسٹر تھے سیم پوسٹر کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پڑھے گا ہی پڑھے گا کیوں کہ دس کلو میٹر تک کوئی بالکل سیدھا دیکھ نہیں سکتا ادھرادھر دیکھتا ہی